تیرہ ہزار نو سو پچانوے ایک لاکھ سات ہزار تین پانچ لاکھ ترپن ہزار تین سو تیرہ دس ہزار ایک سو تیئیس آٹھ ہزار پانچ سو چوبیس